مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہر میں بسنے کی وجہ سے دیہات کے لڑکوں کو لائف پارٹنر ڈھونڈھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ شہر میں آ جاتے ہیں وہ لوگ شہر کے حساب سے ہی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں کہ اس طرح سے جو لڑکیاں شہر میں پلی بڑھی ہیں جن کی تربیت شہر میں ہوئی ہے اور جنہوں نے اپنی پڑھائی اور تعلیم کو شہر میں حاصل کیا ہے وہ یہی سوچتی ہیں کہ ان کا جو لائف پارٹنر ہو ان کا جو ہم سفر ہو ہم نشیں ہوں وہ اسی طرح کا ہو جو ان کے ذہن کو سمجھ سکے ان کے لائف اسٹائل کو سمجھ سکے ان کے پہناؤ اوڑھاؤ کو سمجھ سکے ان کی تعلیمات تعلیمات کی حیثیت کو سمجھ سکے تو اسی حساب سے وہ لڑکا ڈھونڈتی ہیں اسی وجہ سے دیہات کے لڑکوں کو اپنا لائف پارٹنر یا اپنا ہم نشیں ڈھونڈنے میں اپنا ہم سفر ڈھونڈنے میں بہت زیادہ دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس وجہ سے دیہات کے لڑکوں کو چاہیے وہ شہر آئیں